हां जी साढ़े कोल रोड़ ठीक ऐ उधमपुर दे बिच रोड़ जेह्का ऐ ठीक ठाक ऐ शैल ऐ बाकी असें ई परेशानी कोई नेईं ऐ ते एह् रेल दा आप्शन बी ऐ साढ़े कोल रेलां बहुत कम औंदियां बाकी बस्सां बी ते बाकी एयरपोर्ट नेईं इक साढ़े कोल साढ़े उधमपुर दे बिच नेईं ऐ ते बाकी छोटियां गड्डियां मैटाडोरां बी जेह्ड़ियां हैन उब्भी हैन पर सोआरी सूरी दा थोह्ड़ा जैदा ओह्दे च होई जंदा बाकी ठीक ऐ असे ईं जैदा बस बुस जेह्ड़ी ऐ ओह्दे कारण ठीक रौंह्दा